ہیلو سر کیا آپ فوٹو کاپی والے بول رہے ہیں سر مجھے دس دس ایسے دس بک کا فوٹو کاپی کروانا تھا اور ساتھ میں بائنڈنگ بھی بائنڈنگ بھی کروانا تھا سر ہو جائے گا کیا اچھا تو سر آپ کب خالی ہیں کب کر دیں گے میرا کام اچھا سر کتنا پیسہ لیتے ہیں سر اچھا سر تو میرا یہ فوٹو کاپی دس بک کا کرنا ہے تو سر کچھ کم لگا دیجیے تو سر کتنا

ٹھیک ہے سر

اوکے سر تو آپ کی شاپ کدھر ہے سر تو ٹائم وائم کتنا لگے گا سر کتنا ٹائم لگے گا اس میں تو مجھے آنے میں بھی ٹائم لگے مجھے آنے میں بھی ٹائم لگے گا تو دو ڈھائی گھنٹے میں اوکے سر کوئی بات نہیں بس آپ میرا کام سر میں یہیں تھوڑی دور پہ ہوں جی جی اوکے سر اوکے سر اوکے اوکے سر پیسہ تو کم لگ جائے گا نا ٹھیک ہے سر پھر میں آ جاتا ہوں اور کیا اوکے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر میں آؤں گا جی میں کل آ رہا ہوں اوکے سر اوکے میں کل آ جاتا ہوں اوکے سر ٹھیک ہے میں کل آتا ہوں اوکے ٹھیک